आं सासे रिफर्थार नोंथाङा बि एस एफ आव खामानि मावोमोन ना ओमफ्राय माब्ला जइन जायामोन नाइनथिन ओइथिफर ओमफ्राय गेजेर खन्दयाव फ्रमसनफोर जादोंमोन नामा

ओमफ्राय अबे सनाव रिथियार जाखो रिथियाराव फैखो

नंगौ बे खामानि मावनाय समाव बबे बबे जायगायाव थायामोन नोंथाङा

बरफ सा सा बेरायनो मोननानै मोजां मोनदोंना अभारअल एख्सफिरिन्सफ्रा माबायदिमोन औ मोजांथ' मोनखा नांगोनना

दे दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय दोनथ'नोसै